आं थिनालिआव दाबा बायदोंमोन जा गोबौ ओमफ्राय बिराद मोजां हानो सिखायाबो गोबा बानो ओमफ्राय बिदिनो हाबाफ्रावबो जान्जियाव लानानै मैगं हानो आरामथार आरो फियास हानायावबो गोबौ मोजांथार जा मोजां मोनो आं बे सिखाखौ लांनानै बेरायनायावबो लांनो मोजां मैगं हानायावबो मोजां ओमफ्राय बिदिनो गोसोबानो बिदिनो गय थय खावनो हायो लामायाव बिदिनो माबा मोनसे हाब्रबनो जाब्रबनो गोसो जाबानो हायो आरोखि बे सिखाजों ओमफ्राय बिदिनो जेनबा जोङो सिखाखौथ' बबावबा थांबा लानाया मोजां बाइसान्सनि सोरबा गाज्रि मानसि दुसमन मानसि लोगो मोनबाबो जोङो बेखौ सिखाजों हाख्लाबलाबायनो हायो